नमस्ते आप कहाँ से अच्छा तो आए मैं संगम से हूँ आइए आपको संगम अच्छा स्थान है आपको चलो घुमा लाएँ भाड़ा तो है दो हज़ार तीन हज़ार हाँ मेरा बताते हैं प्रयाग बहुत अच्छा है चलो आपको घुमा लाएँ ना कहाँ घूमना है चलो संगम ले चलें और क्या कहते हैं हाँ हाँ हमारे गाँव बहुत अच्छा है इधर के एरिया बहुत अच्छी है आप कहीं भी चलो घुमा दें तो हमारे यहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं तो इतने भाड़े की चलती है ना यार चलो घुमा दें आपको अपनी इधर मेरी इधर के एरिया कितना अच्छा लगता है

भाड़ा ज्यादा नहीं है चलो कुछ कम करके घुमा लाएँ तुमको संगम नहला लाएँ वहाँ की बहुत अच्छी टीम है दिखा लाएँ तुमको

ठीक है कर देंगे ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे चलो सब लोग फिर तुम्हें क्या कहते हैं तीन हज़ार लेती हूँ तुमसे कुछ कम कर के दे देना तुम उसी में से ठीक है ठीक है हम घुमा देंगे ऐसी बात कोई बात नहीं है आपको घुमा देंगे आप उतनी दूर से चल के आई हो लन्दन से तो हम आपको ज़रूर घुमाएँगे यहाँ के अच्छे अच्छे स्थान दिखाएँगे आपको ठीक है देश तो अच्छा है तभी तो कहें चलो संगम और क्या कहते हैं उधर अपनी एरिया बहुत बहुत से स्थान हैं हम भी ऐसे दर्शन उर्शन करा लाएँ तुमको हाँ हाँ तो है ही ठीक है तो वही भाड़ा वाली बात है चलो घुमा लाएँ और क्या ठीक है चलो घुमा देते हैं चलो अब क्या कहते हैं दो हज़ार दे देना घुमा देंगे ठीक है ठीक है तो आपको चलो घुमा दूँ चलो एक हज़ार पंद्रह सौ दे देना घुमा देंगे तुमको अपने ठीक है चलो अच्छा एक हज़ार दे देना घुमा देंगे ठीक